छात्रों को कई तरह की स्कॉलरशिप मिलती है जैसे पढ़ाई के लिए मिलती है और स्कूल के मतलब खाने के लिए पूरा फ्री है उनका स्कूल में और साइकिल फ्री है वहाँ किताबें फ्री हैं और उनको रहना खाना रहना यहाँ तक कि सब फ्री है उसको उनको उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड फ्री है चौकीदार फ्री है और वो वोर्डन वार्ड कि जिनकी नौकरी है वो उनकी देखभाल करती हैं वो उनको सब फ्री है मतलब पढ़ाई से ले के यहाँ तक कि उनका रहना खाना सोना सब फ्री है स्कॉलरशिप का स्कीम ये है उन लोगों को मिलती जैसे कोई जैसे कोई जैसे कोई नाई है भोई है चाय वाला है ठेले वाला है मजदूर ही है यानी कि दिहाड़ी करता है कुल मिला के टोटल जिनके बी पी एल के कार्ड हैं उनके लिए ये स्कीमें उपलब्ध हैं और स्कॉलरशिप तो इन लोगों को भी मिलती है जो मतलब पढ़ाई नहीं करते हैं और उसके बाद में क्या कहते हैं जैसे उनके पेरेंट्स से और बच्चों को इनाम पे स्कॉलरशिप मिल जाती उन लोगों को पढ़ाना रहता है सरकारी कॉलेज में हॉस्टलों में ऐसे करके सबको स्कॉलरशिप मिलती है